मां जूमागढ़ शहर मां आई आहियां मूंखे जूनागढ़ शहर में गिरनार पर्वतु जाम वणंदो आहे गिरनार पर्वत जी यात्रा गिरनार तड़े टीहां शुरू थींदी आहे गिरनार पर्वतु सॼे भारत जो सभिनि खां वॾे में वॾो पर्वतु आहे गिरनार पर्बतु टे हज़ार छह सौ ॿाहतरि फीट जी ऊचाईअ ते आहे गिरनार पर्बतु जूनागढ़ जे हिकु प्राचीन पहाड़ु आहे गिरनार पर्बत ते नव हज़ार नव सौ नवानवे ॾाका आहिनि गिरनार पर्बत ते पंज हज़ार ॾाकनि ते अंबाजी माता जो मंदरु आहे ऐं नव हज़ार नवानवे ॾाकनि ते पर गौरखनाथ मंदिर ऐं गुरु दत्तात्रेय मंदरु आहे एॾा माण्हू जेका ॾाका नथा चढ़ी सघनि उन्हनि लाइ सरकारु रोपवे जी सुविधा कई आहे गिरनार पर्बत ते अठ सौ छाहठि मंदर आहिनि हर सालु मां मुंहिंजे साहेड़ीअ खां गॾु हर सिआरे में गिरनार पर्बत चढ़णु वेंदी आहियां ऐं मूंखे हुते जाम मज़ा ईंदी आहे